हाँ वैसे तो मैं प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन खरीदती हूँ लेकिन मैंने एक अलमारी ली है उसका कलर जैसा बताया गया है वैसा नहीं है जो की मुझको जो मटीरियल है वह बहुत ही अच्छा उसका लॉक भी बहुत ही अच्छा है लेकिन जो मैंने कलर देखा है वह मेरे को बिल्कुल उसके अपोजिट कलर मिला है यार वह कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं कहती हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट कम खरीदने चाहिए इसलिए मैंने वह वापस रिटर्न की बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें मँगाई वह तो अच्छी आई लेकिन जो अलमारी है वो अच्छी नहीं आई उसका कलर बिल्कुल ही फेड था जो ऐसा लग रहा था जो बिल्कुल पुराना है रफ कलर था इसलिए वह मैंने रिटर्न कर दी और मेरे जो पैसे थे वह अकाउंट में आ गए